جانوروں کو دیکھ بھال کرنا بہت اچھی چیز ہوتی ہے جیسے کہ جیسے کہ مطلب ہر ہرے گھاس کھلانا بزرگوں کو دیکھے ہیں جو ہر ہرے گھاس کھلانا ہے تو صحت کے لیے اچھا ہوتا ہے جانوروں کو جیسے بھینس گائے بکری کھسی جو بھی ہو اس کو تازہ تازی گھاس کھیتوں میں سلا کر کھلانے سے صحت اچھا رہتا ہے اور گاھ جو ہے نا آم کا جو بھی پتا ہو مطلب جو بھی کھاتا ہو وہ پتے کھلانے سے بھی صحت اچھا رہتا ہے جانوروں کا جیسے کہ بزرگوں کو دیکھے ہیں جو کھیتوں میں بہت بہت جگہ ویسے بھی کھلے چڑھتے ہیں کھیتوں میں اپنے سے بھی برا برا گھاس تو دیکھتے ہیں کھانے سے جو ہے نہا صحت اچھا رہتا ہے اور جو ہے نسے ہرے ہرے پتے بھی کھاتے ہیں تو اس میں بھی صحت اچھا رہتا ہے ہم اپنے گاؤں میں بزرگوں کو دیکھے ہیں جو کاٹ کے ہرے ہرے ایک گھاص اچھے اچھے جگہ سے لا کر کے کھلانے سے صحت اچھا رہتا ہے اسی لیے جو ہے نا جانوروں کے لیے ہرے ایک گاس اچھا اس کو کوئی بیماری نہیں پکڑتی ہے اسی لیے جو ہے نا اس کو ہرے ہرے گھاس کھلانے سے صحت اچھا رہتا ہے اور بیماری سے محفوظ رہتا ہے پانی بھی سمے سمے پہ پلانا چاہیے اس سے بھی صحت اچھا رہتا ہے اسی لیے جو ہے نا جانوروں کو ہر طرح سے خیال رکھنا چاہیے اور ہری ہری گھاس کھلانا چاہیے پتیتے کھلانا چاہیے اگر کوئی بیمار ہو جائے تو اس سے دوا دلانا چاہیے مویسیی کو بلا کر کے صحت کے لیے اسے دوائی دلانا چاہیے اسی لیے جو ہے نہا صحت کے لیے اچھا ہوتا ہے گھاس کھلانے سے مطلب جو ہے نا گائے بھینس بکری جو بھی ہو صحت اچھا رہتا ہے اور اس کو جو ہے نا بیمار پڑنے پہ دوائی پرت مطلب ڈاکٹر سے سمپرک کرے اس کو مویسیی سے دکھائے خوراک اس کو نہ بھوک لگے تو اس کو دوائی دلائائے اور ہرے ہرے گھاس بھی کھلائے پتے بھی کھلائے